हम जे पॉवर बैंक खरीदने छलहूँ ओ हमर जे छै से मोबइलके जे पॉवर ऑफ फ्रीक्वेंसी होबाक चाही से मैच नहि करै छलै ओइ वजहसंँ हमर मोबइल जे छै एक तऽ लेटसंँ चार्ज होइत छलए आ किछु अथी गरम भाए जाइ छलहूँ मोबाइल चार्ज करैत कला साथ ही साथ जे छलै से कोनो बेर हमर मोबाइल जे चार्ज होइए ओ काफी लम्बा बैकअप दैए जतय हमरा होइए जे बिजली पर दैए लेकिन कभी कभी एना होइ छै चार्ज फुल चार्ज केलाके बावजूद भी पॉवर जे छै एकर अबडौटली बहुत ही जल्दी ओकर घटि जाइए पॉवर एहि वजहसंँ जे छै ओकर आउटपुट जे छै बिजलीके पॉवरके ओ सही नहि छलै तऽ ओ एक समस्या छै पॉवर बैंकके साथ एथी कए रहल छलै